शेती करप आनी मासे मारी ह्यो आमच्यो पारंपारीक धंदे म्हणजे पयलें पिळगे सावन म्हणजे आदले बापूय आजो पणज पणजो हे धंदे करीत आयल्यात आनी तातूंतल्यान म्हाकाय दर्याचे आवड जाली जरी हांव शिकलों तरी हांवें हे धंदे म्हजे पारंपारीक धंदे म्हजे सोडले ना कित्याक ह्या धंद्यावयल्यानच म्हज्या आवय बापायन म्हजे पोट भरल्या आनीक म्हज्या कामांतल्यान जेन्ना म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना ह्या धंद्या कडेन वळटा सद्याक जरी धंदो कमी जालो बापाय फाटल्यान जरी धंदो कमी जालो तरी सुद्दां मासे मारीचे रिलेटेड जे खूबशें खूबशी कामां आसात ती आमी आजुन चालू दवरल्यात जशें घरोवणेक वचप घरोवणेक वचप म्हळ्यार बडी घेवन फिशींगाक वता म्हणटा पळय आमी तें सो फिशिंगा वचून हांव नुस्तें हाडटां आनी आयज तो वेवसाय म्हणचे परस थंय म्हज्या येता घरोवणेक मजा येता आनीक ह्या धंद्यातले लोक सोडून सुद्दां गांवंचे कितलेंशेंच लोक आसात जांकां मासे मारी करूंक करपाक आवडटा म्हळ्यार घरोवणी करपाक आवडटा ही घरोवणी करता तेन्ना ताका वेळ लागता वोगी केन्ना दर्यार गेले म्हुणून नुस्तें मेळना तेका एक पर्टिकुलर वेळ आसता तेन्नाच केल्यार तुमकां नुस्तें मेळटा पूण हे जे घरोवणी आसा ती दर्या कुशीक रावनच करपाची फातराचेर उबी रावनच करपाची म्हणटकीत तुमकां खूब मोठे नुस्तें मेळटले अशी आस उरना अशी आमी आस्त बाळगिनात एक सादारण मोठेशे नुस्तें मेळटा आनीक जर चड मोठे नुस्तें जाल्यार आमकां खोल दर्याक भितर वयचे पडटा तें बीन होडे घेवन किंवा बोट घेवन वचचे पडटा जरी हो वेवसाय म्हाका आवडलो तरीक हाचे फुडें म्हजी भुरगीं हो वेवसाय मुखार सांबाळटली अशी असो गेरिंन्टी ना तें जण एकल्यान आपल्याची आपल्याक जे आवडटा तेच करप हांव म्हज्या भुरग्यांक बंदन घालपाचो ना हांव म्हज्या फाटल्यान तो तो धंदो तसोच चालू उरपाक जाय काय नाका म्हुणून पूण म्हाका इतलो विश्वास आसा हांव जरी शिकलो शिक्षण क्षेत्रान नांव करता तरी आसतना जेन्ना हांवें म्हजो पारंपारीक धंदो सांबाळून दवरलो तसोच म्हजो भुरगेंय कितले जरी मुखार गेले ह्या धंद्या कडेन फाट करपाची ना इतलो विश्वास म्हाका आसा